हाँ मुझे दस से और दस लाख तक के बीच की पाँच संख्याएँ याद हैं एक लाख एक एक लाख चार एक लाख छः एक लाख आठ और एक लाख नौ